कोंकणी गोंयची मायभास पूण गोंया भितर कोंकणीची खूब उपभासो डायलेक्ट्स आसात गोंयचे उत्तर वाटेन बार्देस कोंकणी उलयतात मदले वाटेन शाश्टी कोंकणी आनी दक्षिणांत मेंगलोराचो प्रभाव आसून मेंगलोरियन कोंकणी उलयतात देखीक बार्देजान म्हणटली फुडल्यान कोण आयला पळय साश्टींत म्हणटली मुखायल्यान कोण येयला तो चोय आनी काणकोणांत म्हणटली मायदा वाटेन कोण आयला अशें म्हणटली